हैलो हाँ प्रणाम सर

कौन सा भाषा बोल रहे हैं किए हैं सर कौन सा भाषा बोल रहे हैं वह बोलते हैं केस जो किए हैं तो कोई उसका ठौर पता अभी तक नहीं दिए हैं मेरे साथ वह बदमाशी किए उसपर केस किए तो आप नहीं अभी तलक उसको पकड़ पाएँ नहीं कुछ करते हैं आप सुन रहे हैं ना सर यहीं है सर का काम दरोगा का काम क्या करते हैं में हम चेक किए हैं आ ई पार्टी पर किए थे स्मैकर सब पर स्मैक पीते थे बदमाशी करते थे शोरगुल करते थे उसी पर किए हैं ठीक है सर कीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए किया जाएँ सर बदमाशी तो हाँ हो रहा है आजकल का युबक सब जो है ना सर बऔआते रहता है यह जंगल वह जंगल यह मकान वह मकान यह टिला वह टिला स्मैकर सब स्मैक पीने बौखाते रहता है काम धंधा किसी को कोई नहीं पी खा करके अपना आते हैं अपना माँ बाप को गाली देते हैं बोलते हैं डँटवाते हैं माँ माँ पूछता है तुम कहाँ गए थे बेटा तो वह बोलता है कहीं गए थे इस से क्या मतलब इस से क्या ज़रूरी है आपका उतर गया है लड़के स्मैक स्मैक पीता है सुर्खी पीता है वहीं जो है सिगरेट पीता है गुल खाता है मधु पुड़िया खाता है रजनीगंधा खाता है बौखलाते रहते हैं बाल लड़का सब जो हैं मज़ा करते हैं इसको रोक लगाते हैं हुज्जत करते हैं तो बोलता है क्या जो नहीं आप रुपया देते हैं जो हुज्जत करते हैं अपना कमा के पीते हैं कमा के खाते हैं गार्जियन को भी नहीं बैठता है गार्जियन कोई बच्चे को गार्जियन नहीं कहता है कि जाइए बौखाने घूमने खाने पीने नहीं कहते हैं बच्चे लोग बढ़ते ही नहीं हैं